हैलो जी मेरी बात कृष्णा फ्लावर शॉप से हो रही है हाँ अच्छा मेम पहचाना मेम मेम मैं मीना कैसी हैं कैसी हैं आप अच्छा और क्या सब ठीक अच्छा तो ये बोल रहे थे हम कि हमारे दामाद जी आ रहे है घर पे हाँ तो अब अपने दामाद जी का वेलकम करने के लिए हम दामाद जी को बुलाया है तो पहली बार आ रहे है बाहर शादी हुई है हमारी बेटी की अमेरिका वो इतने दिनों में आ रही है इधर तो एक छोटा सा फंक्शन रखा है अपन ने तो ये बता दीजिए कि जैसे गुलाब का क्या रेट चल रहा है थोड़ी सजावट करनी है घर में अरे अरे थोड़ा कम कर लीजिएगा चलो ठीक है और लिली बताइए लिली कितने की है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो एक काम करिएगा आप गुलाब कर दीजिए हमको पैंतीस किलो और लिली दे दीजिए हमको चालिस किलो है ना थोड़े बहुत दस एक किलो गेंदे रख दे ना गेंदे का भाव के चल रहा है ठीक है ठीक है दस चालिस लगा के दस किलो गेंदा रख देना ठीक है घर पे पहुंचा देना आप लड़के को आपके हाँ और आइएगा आप हाँ हाँ ऑनलाइन कर देंगे ऑनलाइन कर देंगे ठीक है और आप को एड्रेस तो पता ही है भिजवा देना लड़के को और हाँ उनतीस तारीख को है अपना प्रोग्राम अगले महीने तो आइएगा है ना ठीक है ठीक है मैं रखती हूँ है ना नमस्कार